میری جو سب سے خوبصورت ہائکنگ رہی ہے وہ کشمیر میں ہی رہی ہے مطلب جب ہم ایک بار کشمیر گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مطلب ایک بڑا پہاڑ ہے تو ہم نے سوچا مطلب میری سہیلی بھی ساتھ تھی میرے ساتھ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مطلب وہاں پہ ہی مطلب کشمیر میں ایک ہائکنگ کریں تو ہم جب ہائکنگ کر رہے تھے تو مطلب اب ہم اپنی سہیلوں کے ساتھ ہائکنگ کر رہے تھے تو اب ہم جب سے جیسے اوپر جا رہے تھے تو ہمیں کہ مطلب جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی تو جب ہم ہم اوپر سے ہی نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے تو بہت ہی زیادہ مطلب چھوٹے چھوٹے راکٹ دکھنے لگے تھے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ہے خوبصورت لگ رہا تھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو جیسے کہ ہم نیچے آئے تو ہمارا ہائکنگ پورا ہو گیا تو ہم نیچے آ گئے اور ہم وہاں پہ مطلب ایک ٹائم ٹیبل لگایا وہاں پہ ہی بیٹھے تو جیسے آفتاب غروب ہو گیا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مطلب اس کو ایک تصویر میں ہم نے مطلب ایک تصویر ہم نے کھینچی اس کی اور اسی میں ہم نے ایک مطلب یادگار بنایا تو ہمارا تجربہ یہی رہا کہ مطلب جیسے کہ ہم اوپر اوپر جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر اوپر تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیوں کہ نیچے کی طرف اگر ہم دیکھ رہے تھے تو بہت ہی زیادہ جو علاقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے